यूटूब चैनल पर हमारे पसंदीदा भोजन पकाने की विधी चैनल का नाम मसाला किचन है जिन से मैंने जिन से मैंने बहुत सारे चीज़ पकाने की रेसिपी देखी है जिस में से शाही पनीर है एक ऐसी रेसिपी जो कि मैंने घर पर भी बनाने की कोशिश की थी और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ था ये मसाला किचन चैनल जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर एक लेडी है जो बहुत ही अच्छे तरीक़े से बहुत सारी रेसिपी बहुत सारे तरीक़े के खानों की रेसिपी को सेयर कर दी है उनका यूटूब चैनल काफ़ी फेमस है और उन से बहुत सारे लोग प्रेरित हो कर उनकी रेसिपी को ट्राई करते हैं उनका खाना बनाते हैं और इस तरह से मैंने भी उन से प्रेरित हो कर उनकी एक रेसिपी ट्राई किया है जो शाही पनीर बनाने का है और हम भी अपने घर में शाही पनीर की सब्ज़ी बनाए हुए थे जिस में उन्होंने पूरी विधी क्वांटिटी सब कुछ बताए हुए है उसी हिसाब से मैंने भी अपने घर में अपने घर के लोगों के लिए भी शाही पनीर बनाया हुआ था इस में पनीर इस में पनीर को फ्राई नहीं किया जाता है इस में पनीर को बिना तले ही बनाया जाता है इसको छोटे छोटे पीसों में काट के और इसके बाद जैसे अन्य सब्ज़ी बनाने के लिए जैसे तड़का लगाया जाता है वैसे इस में प्याज़ लहसुन अदरक इन सब चीज़ों से तड़का लगाया जाता है फिर पनीर को उस में डाल के और कुछ टाइम फ्राई करने के बाद उस में पानी के जगह दूध का इस्तेमाल किया जाता है और थोड़ी देर पकने के बाद वह शाही पनीर तैयार हो जाता है फिर इस में आप मेथी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा होता है और टेस्ट बढ़ा देता है सब्ज़ी की थैंक यू